हां जी मिगी बड़ी स्हेई ओप्पोरचुनिटी थ्होई एह् जेह्की ऐ एह्की कुसै हा डान्स सिक्खने आस्तै सभनें हा पैह्लें मतलब मिकी पैह्ले तुसेंगी सनानी आं मिकी डान्स दा बड़ा गै ज्यादा शौक हा नच्चना मतलब मिकी बड़ा ज्यादा शौंक हा शौंक हून बी ऐ ते मिकी जेह्का एह् मिकी मतलब मिगी इन्ना नच्चना नेईं हा औंदा पर साढ़ै स्कूल इत्थें हाई स्कूल अ'ऊं अपने हाई कोड़ नाले पढ़दी ही इत्थें अपने स्कूल पढ़दी ही इत्थें हाई स्कूल ते साढ़े स्कूल होई छब्बी जनबरी छब्बी जनबरी च उत्थें पार्टिसिपेट करदे ने बच्चे ते उत्थें में मतलब नच्ची छच्ची मतलब उत्थें में रिहर्सल बगैरा कीतियां असें उत्थें नच्ची अ'ऊं फ्ही उत्थें मतलब फ्ही में डांस बी कीता ओह् बी हरयाणवी सांग उप्पर डांस कीता में इक्क्ली ऐ कीता पर जेह्का कोन्फिडेंट होंदा ओह् मेरे च नेईं हे हा इन्ना पर फ्ही बी में इयां डर डरै दे मारै एह् मतलब नच्ची ही ते फ्ही मिगी एह् थोह्ड़ी बोह्त मेरी तरीफ होई ही फ्ही मिगी लग्गेआ कि नेईं तुसें जेह्का एह् ऐ कि में सिक्खेआ ते ऐ हा ए ह् डांस अ'ऊं मतलब सारें गी दिखदी ही कि एह् किन्ना स्हेई डांस करदा एह् किन्ना स्हेई डांस करदी जां मतलब इ'यां कि किन्ना स्हेई डांस करदा करदी जां मतलब बड़ा स्हेई ऐ किन्ना मतलब कि मेरे च बी औंदा हा कि अम्मी करां अम्मी न्हाड़े जेही बनां कि अम्मी इन्दे देई बना अम्मी इन्दे देई डांस करां ते मेरी बी इन्दे देई तरीफ होऐ फ्ही केह् आखदे यरा फ्ही फ्ही में मतलब इ'यां ने बल्लै बल्लै इक्क्ले अपने इक्क्ले डांस करना ते ओह्दे ने मेरे थोह्ड़ा जेह्का झक्क बगैरा होंदा ते एह् खुल्ली गेआ हा ते फेर में डांस करदी रेही इ'यां इयां ने ते फ्ही अ'ऊ डांस करदी रेही बगैरा इ'यां गै ते फ्ही मैं इक सर हे मेरे ते उ'नें मिगी आक्खेआ कि डरना नि होंदा ऐ ते डांस सिक्खना डांस खुल्लियै करना होंदा ते कुसै बी नि दिक्खना अपना अग्गे पिच्छें कि थुआढ़े अग्गै पिच्छै ऐ ते तुस डांस करो ते फ्ही में उं'दी गल्ल गी सुनियै ते मैं अपने स्कूल नच्ची अ'ऊं ते फ्ही स्कूल ते मतलब अपने स्कूल गी नच्चदी रेही इ'यां ते हून बी नच्चनी अ'ऊं ते फ्ही मतलब ते अ'ऊं इ'यां नच्चदी नच्चदी रेही फ्ही मिगी मेरी सारे तरीफ ही कीती कि अच्छा कि ओह्दा बाद जेह्ड़ा मेरा कॉन्फीडेंट होंदा ते मतलब मेरा झक्क जेह्का होंदा ते एह् खुल्ली गेआ हा ते बस इ'यां सनाना चाह्न्नी अ'ऊं कि मतलब में बाकी आह्ले शा बी मतलब इयां सिक्खेआ कि किन्ना स्हेई डांस करदा अ'ऊं उं'दी बजहा कन्नै गै मेरे च मतलब डांस दी उत्सुकता ओह् जहागी कि अम्मी नच्चां बस